हम तग्गर फूल आर अपराजित फूल लगबै छी हमरा फूल के बहुत शौक यऽ लेकिन ओत्ते हमरा जगहये नहि अछि जे लगायब तय्यो सड़कक कात मे हम फूल लगेलहुॅं यऽ रोज सुबह शाम ओहिमे पानि दै छी आ दू टा के चारि टा के फड़तै रहैया तऽ अपन तोड़ै छी तग्गर फूल सेहो लगेलहुॅं यऽ ओहो आइ दस दिन से फुलबैत यऽ दू गो चारि गो के ओहो तोड़ैत छी आ अरहुल फूल सेहो लगेलहुॅं यऽ गेन्दा फूल सेहो लगेलहुॅं यऽ छाँछी सभमे लगाबै छी पानि दैत छी ओ फैड़ते रहैया एकटा दूटा के तऽ फैड़ते रहैया आर तोड़ैत रहै छी आर वैजेन्त्री फूल सेहो लगेलहुॅं यऽ ओहो एकटा आधटा फड़िते रहैया जखन तखन तऽ ओहो तोड़ै छी हम फूल के हमरा बड्ड शौक होइ अछि आ